मोसानायजों लोब्बा गोनां माखासे आंनि सिमांफोरा जाहैबाय जेरै डान्स करिय'ग्राफि डान्स टिचोर बा डान्स एकादेमि खुलिनाय दा डान्स खौ आङो स्टार्ट खालायजेनदोंमोन जेब्ला आङो स्कुलाव दंमोन स्कुल निफ्रायनो जेब्ला बै समावहाय इन्टारनेटा बहुद लिमिटेड मोन दा आं मा खालायमोनो आङो मबाइलाव रिसार्ज सोनानै माखासे बस्थुखौ डाउनलड खालामानानै आं नायनानै लासै लासै सोलोंबोनो हादोंमोन आरो बेजों आङो माखासे सिमां नुदोंमोन जेरै आङो डान्स करिय'ग्राफि माखासे फ्रग्रामफोराव पार्टिसिपेट खालायनो जेरै जोंनि इण्डिया आवहाय माखासे टि भि श'सफोर नेसनेल टि भि श'स फोर जायो जेरैहाय इण्डियास गट टेलेन्ट बो जायो डान्स इण्डिया डान्सफोर जायो इण्डियास बेस्ट डान्सार इण्डियास दान्सिं सुपारस्टार बेफोरबायदि श'फोराव आङो थांनो थाखाय सेस्था खालायदोंमोन डेन्स प्लास बेफोरबायदि श' आव थांनो बहुद सेस्था खालायदोंमोन आरो थांनोबो हादोंमोन अबेबा माखासेफोराव सेलेक्ट बो जादोंमोन आरो आङो सिमां नुदोंमोन जे मोनसे बबेबा श' फोराव देरहासार जानो हानाय फिसा फिसौ बा फिसा फिसौआव आङो देरहासार जानो हादों माखासेफोराव नाथाय आङो मोनसे नेसनेल लेभेलाव आं सहैनो हायाखै दा लासै लासै आं सेस्था खालायदोंमोन आं करिय'ग्राफि खालायनो सेस्था खालायदोंमोन दा करिय'ग्राफ खौबो आं माखासे खालायदों माखासे स्कुल्स फोरनि आङो कनट्रेक्ट मोनदों जेराव आं स्कुल स्टुडेन्ट फोरखौ फोरोंनो मोनदों बेयावहाय फोरोंनानै माखासे जेरै पेरेन्स मिटिं बा माखासे बुहुथ जेनबा आलासिफोर बुजायनाय बेफोरबायदि फांसन्स फोराव आंनि स्टुडेन्ट फोरा बाहागो लानानै मोजां मोसानो हादों आङो डान्स स्कुल बो खुलिनो हादों दा डान्स स्कुलाव गोबां स्टुडेन्ट दंमोन दा बै समाव आङो कलेजावनो फरायोमोन बे कलेज फरायनाय समाव आङो डान्स क्लास दंमोन आंजों माखासे मास्टार लोगोफोर दंमोन जायफोर जोङो स्टुडेन्ट फोरखौ ज' फोरोङोमोन आरो फोरोंनो हानानै बै समाव माखासे रांबो खामायनो हादोंमोन मानसिफोरजों सिनायजानो हादोंमोन सनमान मोनदोंमोन प्रग्रामफोराव लेंहर जादोंमोन दा अनेख बिदिनो बेफोरखौनो आङो सानै हनै माखासे सिमां नुदोंमोन जे आङो मोन सासे मोजां करिय'ग्राफार जागोन करिय'ग्राफार जानानै जे मुभिस फोरनि बा माबा मोनसे एलबामफोरनि माबा मोसानायफोरखौ आं करिय'ग्राफ खालायनो हानाय बा सोरबाफोर अबावबा गिदिर श' आव पार्टिसिपेट खालायोब्ला बे पार्टिसिपेटसन नि करिय'ग्राफि खौ आं खालायनाय बेफोरबायदिखौ आं सानदोंमोन बेफोरबो आङो सिमांमोन दा माखासे बेफोरनो थांखिमोन डान्स करिय'ग्राफार जानाय डान्स टिचार जानाय नाथाय दा आङो बेफोरो सिमां सिमांफोर सिमाङानो जानानै थाबाय दा गैलिया डान्सनि खेत्र'आव आङो दा गैलिया बेयो बोसोरथामसो जाबाय आङो दा आङो आलादा मोनसे बाहा माबायाव